हॅलो आं सांगात हय हय सांगां

हय हय हय स जा तुमकां कसले जाय आसलें ना म्हणजे सद्याक कशें आसा ह्या फावटीं ह्या फाव फावटीं चड म्हणजे आमो लागोकूय ना आनी लागलोले तेवूय चंवर चडसो जळ्ळा आतां थोड्या वरायटीन अवेलेबल आसा पूण आजून सद्याक पिकलेले ना म्हणजे मानकुराद तरी ना मानकुरादाक मास्सो टायम वयतलो बाकिचे हापूस बी जाय जाल्यार तुमकां आमी अवेलेबल करून दिता मानकुराद सोडून हापूस मेयट्ले तुमकां देवगड मेयट्लो आनी तोतापुरी सद्याक जाता पूण इतले बेगीन गावचो ना मास्सो टायम वयतलो म्हणजे तेका पावसाळो मास्सो सुरू जावंक जाय न्हय एक जून म्हयन्या म्हणल्यान मेळूंक शकता कसो खंयच्या आम्याची स तुमकां रेट जाय आपूस न्हय सद्याक सातशी रुपय डझन आसा म्हणजे मोठे आंबे आ हय आनी बारीक जाल्याक तुमकां एक आमी द सशीं चा चारशीं हें पात्शी रुपया धरता मागीर तुमकां पया तुमकां जर चड जाय जाल्यार मागीर आमी माश्शें पळता कमी करता तुमकां कितले जाय आसले तर

आं म्हणजे कितें करपाक ते जूस करपाक का किदें करपाक आं आमरस करपाक जाल्या तुमी आपुसूच व्हरा किद्याक आपुसाचो रस चड प्रमाणान येता आनी हापुसूच आमो लोक चडसो यूज करता जूस काडपाक नाल्यार रसा हाती हय किद्याक तेका सुतां आसना न्हय म्हणून हय म्हजे कडेन जाल्यार तुमकां तुमी हांगा गेल्या बिचोले केन्ना गेल्या फेरयेंतल्यान हय ते जुंयां वयता ती वाट खबर आं तुमकां न्हय पुला वयल्यान आं थंय तुमी पुलार येवन म्हाका फोन करा मागीर तुमकां हांव हें करता नाल्यार तुमचो म्हाका एक काम करा तुमचो नंबर धाडा म्हाका हांव तुमकां म्हजें लोकेशन धाडटा हय आनी चड जर प्रमाणान आसा जाल्यार मागीर आमी होम डिलिवरी दिवंक शकता म्हणजे हांव ट्राय करता आपूस तुमकां गावोंग शकता एक फुडल्या आठवड्यान सुद्दां जा केन्ना तुमचें तें फंक्शन एप्रिलाच्या एंडाक एप्रील एण म्हणटकच अ हय फुडल्या आठवड्यान तुमकां गावोंग शकता पळया जर तुमकां एप्रिलाचे एंडाक जाय न्हय जाल् तेन्ना तुमकां मानकुरादूय गावोंक शकता पूण तुमकां रोसा खाती म्हणटा जाल्यार तुमकां हांव जा म्हजें हांव तुमकां सजॅस करता तुमी आपुसूत व्हरा हय सो तुमकां केन्ना जाय ते म्हाका सांगां हांव तुमकां अवेलेबल करून दिता आनी तुमकां कितल्यो पेटयो जाय तेंवूय सांगां तुका कितले डझन तें सांगां आं बरें बरें बरें बरें एक काम करा वो नंबर म्हजो वॉट्सॅपाचेरूं आं तेजेर म्हाका मॅसेज करा बरें बरें ओके बरें